औ ओइ आब' खोनादों नोंनाव भुटाननि कमला दङ' होनलाय बेसे बुरजा दं अ आंनोथ' बुरजा नांगौ खमलाखौ बिदिनो औ गोदै होन्नाय खोनादों गोदै नालाय भुटानना माखासे जागोन माखासे फिसाफोरनो हरनोसै गोजानाव थायो फरायो नालाय फिसाफ्रा जानोनो

औ बुरजायानो दङ'दा

ए बस्था औ ओमफ्राय भुटाननिफ्राय लाबोथारनाय लकेल लगायनानै हराथ' नोङो नै लगायनानै दाहर दे खोनाबाय गिदिर गिदिर मोजां मोजांखौ लाबो माबाखौ दा लगाय दे

औ फिसाफ्रा जानो नागेरदों नालाय बिहरदों नालाय ओंखायनो लांनानै हैनो नागेरदां मोनजाला बाया नालाय

बेसेबां फानो दा ज'रायाव ज'रा बेसेबां फानो थाइसेयावनो दस थाखा होमबालाय

औ औ गोदै दे

औ जिखुनो आंनो दे एसे बुरजा नांगौ आब' बे फिसाफ्रा बुरजा नालाय आंना आरो लोगोफोर दं ओंखायनो जानोनो ओमफ्राय हरबानो जाबाय आंनो एसे बे एसे गेफे गेफेखौ दाहर दे

औ आंनो थ' बुरजा नांगौहाय माबासोनि मा होनोमोनलाय दुइ हाजारसोनि नांगौ एक दुइ हाजारसोनि

एसे बारा हरदेरदो एसे बारा हरदेरदो आरो अबेबा एसे गेसावफोरबो जायो नालाय औ एसे गेसावफोरबो जायो बबेबा बबेबा एसे सिङाव सिङाव थानाय बुस्थु नालाय गेसावफोरबो जालाबायो

औ औ औ औ

दे आं दा बेलासियाव लायगोन नों दा बेलासियाव लाबोनानै दोनफैबानो जाबाय

औ औ दे होमबालाय आं दा लायनोसै रावनोबो दा हरथार दे आब' दे

दे होमबालाय औ दे दे लायगोन आङो औ दे लायनोसै दाहाय बेलासियाव बासिनानै दोनखा बासिनानै दोनखा औ दे होमबालाय